जों सरासनस्रायै लान्सनि थाखाय संनाय जायो आरो जेरै आलु जहल अमा बेदर ना बाथोन बिदिनो बाहाजा जेरै लाब्रा बेफोरखौ संनाय जायो आरो आरो जोंङो बेफोरखौ संनानै जायो आरो ज'ज' जायो फेमेलिजोंहाय जेरै ज'ज' ओंखारनानै बिदिनो संनानै जायो आरो आरो बेजों लोगोसे मालाबा दस्राबो जायो आरो लान्सनि बेलायाव जेरै दालि जहल नङाब्ला मालाबा समाव बर'नि ओंख्रि सबायजों साम'जों अनलाजों दाउजों बेफोरबायदि जायो आरो बेनि अनगायैबो मालाबा समावहाय बिदिनो दालि जहल गोजा नङाब्ला बानलु बाथोन बेफोरबायदि आरो आरो नङाब्ला ओं नङाब्ला मालाबा ओंख्रि थाया आरो जेरै एरैनो जानांगौ जायो समाव दै सोमनानै जाबाय समाव समाव बाथोन बालाजों जाबाय बेफोरबायदि जों लान्सनि बेलायाव हाय बेफोरबायदि संनानै जायो आरो आरो माखासे ओंख्रिफोर दं जेखौ जों संनानै जायो जेरै बर'नि पियर ओंख्रि अनला नार्जिजों अमाजों जों जानो गोथाव मोनो आरो बेफोरबायदि संनानै आरो बर'फोराथ' हुदा दंखायो जानायजों बोलो होनानै बेफोरबायदि जोंनो जों बायदि रोखोमनि बर'नि ओंख्रि आरो गुबुन गुबुन ओंख्रिफ्राखौ जों संनानै जायो आरो आरो बेबायदिनो मोनानि थाखाय जों माखासे ओंख्रिफ्राखौ संनानै जायो जेरै आलु फान्थाव ना बाथोन बिदिनो आलु बाथोन आरो जों बांसिन रोखोमै जोङो मोनानि बेलायाव हाय जोङो बेदर ना फ्राखौ जों सङो आरो माखासे बेदर जेरै अमा बेदर दाउ बेदर बोरमा बेदर बेनि अनगायैबो नाफोरनि बेलायावबो जेरै रौ पामफ्लेत मागुर बेफोरबायदि बायदिसिनाखौ जों मोनानियाव बांसिन जायो आरो आरो बेजों लोगोसेबो मालाबा समाव हाय ओंख्रिफोर गैयाला बेबायदिजोंनो जानाङो आरो बायदिसिना जेरै बाहाजा लाब्रा बाथोन बेफोर बायदिजों जों जानांगौ जायो आरो बेफोरनि अनगायैबो दं जेरै कबि बाहाजा उम मैथा आरो मैथाजों नाजों बेफोरबायदिखौ जों संनानै जायो अब'से एसे सिमिलार माने एखेआनो जायो आरो फुंनिजों ओहो स'रि लान्सनिजों दिनारनिजों जोंनि संनाय बेफोरो